माँछ मारैके लेल पहिने जे उपकरण छलै ओ उपकरण आब आधुनिक भऽ गेलै जेना पहिने रहै टाटी पहटा खेइॅंझा ई सब माँछ मारैके लेल उपकरण छलै ई उपकरण आब जे छै आधुनिक भय गेलै जेकरा अल्ट्रा आधुनिक आब कहियौ तऽ अल्ट्रो आधुनिक सेहो भय गेलै जे महाजाल पहिने महाजाल जे छै कतौ कतौ देखार आबै छलै जे बड़ा बड़ा पोखरिमे लेकिन आब छोटको पोखरिमे पूरे पोखरिके एकहिबेरमे जे छै मारल जाइ छै आ माँछ मारैके लेल महाजालेटा नहि छै आब तऽ बहुत रंग के व्यवस्था छै बहुतो तरहक जाल छै जेकरा लोक कहै छै कैरेंट एकटा होइ छै करेंट जाल सेहो जाल लायकऽ माँछ मारल जाइ छै जे कि पानिमे भीजै टाके काम छै जाल दै टाके काम छै ई सब जे छै आइ के समयमे ई व्यवस्था छै माँछ अखुनका टाइम मे मारल जाइ छै बहुतो बहुतो पानिमे माँछ मारल जाइ छै एतेक तक की आब इहो समझमे आबै छै जे समुद्रोमे बड़का बड़का मछली एम्हारको लोक मारि सकै यऽ